الیکشن کے دوران ہمیں کافی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے سبھی لوگوں کو چننا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ سبھی لوگ الیکشن کے ٹائم پہ تو ایسے بولتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کروا دیں گے ہم آپ کے لیے سڑکیں بنوائیں گے ہم آپ کے لیے یہ نئی کلا یہ نئی چیزیں لاگو کریں گے یہ چیز سستی کروا دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے ہمیں نیتا چننے میں بہت پریشانی ہوتی ہے اور ہم اپنا نیتا صحیح ڈھنگ سے نہیں چن پاتے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کس کو ووٹ دیں کس کو نہیں دیں کون ہمارے دیش کے لیے اچھا نیتا بنے گا کون نہیں بنے گا کون ہمارے ضرورتوں کو پورا کرے گا کون نہیں کروائے گا ان سب چیزوں کی وجہ سے ہم ہمارا مائنڈ ڈائورٹ ہو جاتا ہے اور ہم صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے جس سے وجہ سے ہمیں الیکشن کے ٹائم پر کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے